जय झूलेलाल सतकार होटल सां सतकार होटल में ॻाल्हाइ सघूं था असां मां कल्ह खाधो घुरायो तव्हांखां उन जी पेमेंट कई कल्ह राति जो फ़ोन पे में तव्हां ॾिसी करे ॿुधाए सघो था तव्हां वटि हूअ पेमेंट पहुंची वई आहे तव्हां पंहिंजी वैबसाइट ते चैक करे ॿुधायो मूंखे जीअं तव्हांखे पहुंची वई आहे त ठीकु जीअं न पहुती आ त मां वरी तव्हांखे पेमेंट करे ॾियाव थी जय झूलेलाल